ہاں میں نے فی الحال ہی مولانا ابو الحسن حسنی ندوی رحمۃ اللہ کی کتاب کی نئی دنیا امریکہ سے صاف صاف باتیں پڑھی تھی یہ کتاب مولانا نے امریکہ میں مختلف مقامات پر جو مسلم طلبا ہیں مسلم اسکالرس ہیں مسلم پی ایچ ڈی اسکالرس تھے اسی طرح کے جو مسلم پروفیسرس ہیں ان کی موجودگی میں کی تھی ان باتوں میں مولانا نے امریکہ جیسی سرزمین پر ایک امریکہ میں رہنے والوں کی ضمیر کو جھنجھوڑ کر جو باتیں بیان کی ہیں وہ بلا شبہ قابل تعریف ہے اور مولانا کی ہمت سے ہے کہ ایک جگہ اپنے ملک سے کوسوں دور جا کر جس انداز میں وہ دین کی باتیں پیش کی ہیں وہ باتیں کافی لا جواب ہیں جو انداز بیاں مولانا کا مولانا کی علمی شخصیت ہے ان کی کوئی نا بلد نہیں ہے ہاں یقیناً وہ کتاب مجھے اب تک اپنے سحر میں لیے ہوئے ہے کہ مولانا نے کیسے یہ باتیں کہی ایک امریکہ میں جا کر کافر کی دنیا میں وہاں پہ جا کر برملا یہ کہنا بڑی بات ہوتی ہے